आयज काल सगळे रेस्टाॅरंटानी लायव्ह म्युजीक किंवा कराओके बार्स अवेलेबल आसतात बिचांच्या सायडीक जे शेक्स आसतात थंय सुद्दां लायव्ह म्युजीक अवेलेबल आसता जर तर ट्युरीस्टांक हें सगळें एंजाॅय करपाक जाय जाल्यार खुबशीं रेस्टाॅरंटाजा रेस्टाॅरंटांचीं नांवां हांव तुमकां सांगूंक शकतां ज्या जाग्यांचेर ट्युरीस्ट लायव्ह म्युजीक आनी कराओके बार्स एंजाॅय करूंक शकतात काॅपर लिफ आसा आमच्या गोंयांत खुबशे रिजाॅर्ट्स आसात ज्या जाग्यांचेर क्लासिकल आनी वेस्टर्न दोनूय लायव्ह म्युजीक अवेलेबल आसता मागीर इवन आमचीं बार एन रेस्टाॅरंट जीं आसात तशेंच परवरी केजिनो म्हणून एक रेस्टाॅरंट आसा तशेंच म्हापशांत स्पायस गोवा म्हणोन आसा पणजे मांडवी आसा अशीं खुबशीं रेस्टाॅरंट्स आसात ज्या जाग्यांचेर ट्युरीस्ट लायव्ह म्युजीक आनी कराओके बार्स एंजाॅय करपाक शकतात